جی ہاں روایتی کھیل اسپورٹ بہت سارے ہیں اور بہت جگہ کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ پنجاب چلے جائیے تو پنجاب میں آپ کو کشتی نظر آئے گی جگہ جگہوں پہ کشتی کھیلیں گے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ کشتی میں جمع رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ کھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں اگر کشتی میں جو ونر ہوتا ہے اس کو پیسے بہت سارے دیے جاتے ہیں انعام بہت سارے دیے جاتے ہیں مطلب وہاں کا جو انعام رہتا ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس انعام کو لے کے پھر اگلا بھی کوئی کوشش کرتا ہے ہم کشتی کھیلے مطلب پنجاب میں جیسے کشتی بہت فیمس ہے اتنا سمجھ لیجیے پنجاب میں بہت زیادہ کشتی فیمس ہے پھر اگر آپ چلے جائیے مہاراشٹر تو مہاراشٹر میں پھر ایک لیجم جیسا کھیل ہے اس لیجم میں بھی بہت سارے آدمی مطلب دلچسپی ہے مہاراشٹر کے لوگ بہت سارے لوگ وہی کھیلتے لیجم ہی کھیلتے اور کھیلتے رہتے ہیں جس وقت دیکھیے گا تو لیجم ہی کھیلتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ وہاں پہ جائیے تو جگہ جگہ پہ لیجم ہی کھیلیں گے وہاں بھی یہی ہے جو ونر والے کو پیسہ دیا جاتا ہے مطلب جو ونر ہوتا ہے اس کو پیسہ دیتے ہیں اور جو رنر ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں پر تھوڑا کم ہی دیتے ونر والے سے تو وہاں بھی لیجم زیادہ فیمس ہے پھر آپ چلے جائیے جیسے کہ تامل ناڈو چلے جائیے تامل ناڈو میں جلی کوٹ ایک مطلب کٹوا ایک کھیل کا نام ہے وہاں بھی یہ بہت زیادہ فیمس ہے وہاں کے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ ہی کھیلتے ہیں اور کھیلتے ہیں اتنا کہ مطلب سمجھیے اس کا ایک مین کھیل ہوا جلی کوٹ تو وہاں بھی بہت زیادہ آدمی کھیلتے ہیں پھر آسام میں دھوپ کھیل تو پھر آسام میں بہت سارے آدمی دھوپ کھیل کھیلتے ہیں اگر آسام میں اس گاؤں سے یا اس بستی سے ادھر گئے تو پھر وہی آپ کو کھیلنا نظر آئے گا وہی کھیلیں گے دھوپ کوٹ کھیلیں گے پھر اگر دوسرے گاؤں گئے تھے آسام میں پھر دیکھیں گے دھوپ کوٹی کھیلیں گے تو ایسے میں بہت آدمی جو ہے دھوپ کوٹ کھیلتے آسام میں اور وہ آسام میں بہت زیادہ ہی فیمس ہے بہت زیادہ ہی فیمس ہے آسام میں پھر جو ہے نا مطلب ہمارے یہاں مطلب تھوڑا سا کیا بولتا ایک آئی پی ایل جیسا کرکٹ ہے جس کو آئی پی ایل ہے جس کو کرکٹ کہا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے پلیئر جو ہیں کھیلتے رہتے ہیں اور اس پلیئر جو ہے اس میں اترتے ہیں اس میں بھی وہ سب کہ جو ہے مطلب بولی لگتی ہے یعنی خریدتے ہیں اس کو بھی کسی کسی کو خریدتے بیس کروڑ میں کسی پچیس کروڑ میں ایسے خریدتے ہیں وہ سب کھیلتے رہتے ہیں کہتے ہیں چلو آب یہ کرکٹ ہے کھیلی چلو اس میں بھی آپ ونر والے کو پیسہ ویسہ بھی دیا جاتا ہے تو یہ کھیل بھی بہت زیادہ ہی فیمس ہے کرکٹ وغیرہ بھی تو آپ یہی کہوں گا کہ مطلب ہر جگہ اپنی اپنی ایک کھیل ہے جہاں کہ وہ مطلب فیمس ہے جیسے ہی آپ بولے ابھی بولے پنجاب میں کشتی ہے مہاراشٹر میں لیجم ہے تامل ناڈو میں جلی کوٹ ہے آسام میں دھوپ کھیل ہے تو بہت سارے ایسے ایسے کھیل ہے جو کہ بہت جگہ فیمس ہے